میرے گاؤں کے نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ مقبول کام کی منزل وہ مہاراشٹرا ممبئی ہے وہ مہاراشٹرا ممبئی کی طرف رخ کرتے ہیں وہ کون وہاں وہ لوگ جو ہے زیادہ تر خود کا کاروبار کرتے ہیں نوکری نوکری بہت ہی کم کرتے ہیں زیادہ تر وہ خود کا کاروبار کرتے ہیں اور وہ خود کا کاروبار میں فرنیچر کا کاروبار ہے اور اس میں وال کا کاروبار کرتے ہیں وغیرہ